जहांँ तक हम अपन मैथिली भाषाके बात करी चाहे ओ मीडिआ होय चाहे ओ शिक्षा होय ओहि क्षेत्रमे हमर मिथिलाके भाषा मैथिली बहुत ही पिछड़ल जाइत अछि जहाँ तक दुनिऑंमे मानल जाइत अछि तऽ हमर ई मैथिली भाषा जे छथि बहुत ही मधुर भाषा छथि नीक भाषा छथि आ आदमी जे सुनै छथिन हुनको ई भाषा बहुत नीक लागै छै जहाँ तक शिक्षाके क्षेत्रमे हम अपन मैथिली भाषाके बात करी तऽ हमर अपन मातृभाषा मात्रिक भाषा छी मैथिली हुनका लेल हम बहुत किछु करब आओर करै छी आओर जहाँ तक मैथिली भाषाके बात छै तऽ एगो एग्जाम भी बिहार सरकारके द्वारा बी पी एस सी कन्डेक्ट कयल जाइ छलै ओहिमे मैथिली भाषाके माध्यमसँ बहुत छात्र बहुत किछु क्षेत्रमे काम कैलखिन बहुत क्षेत्रमे अहाँकेँ जॉब पैलखिन नौकरी पैलखिन बट कोनो कारणवस हुनकर बी पी एस सी सँ मैथिली भाषाके हटा देल गेलनि जे बी पी एस सी मे अहाँके मैथिली भाषा नहि राखल जायत आइ काल्हि ओहिके लेल बहुत आन्दोलन भेलै फेरसॅं मैथिली भाषाके ओहिमे जगह भेटलनि आओर मैथिली भाषामे बहुत किछु बर्क भेलै बहुत किछु काम भेलै जहाँ तक मिडिआके बात छै तऽ मिडीओमे मैथिली भाषा बहुत ही नाजुक स्थिति सऽ आइ जेना एक्जाम्पुल पर जेना भोजपुरी भाषाके लियौ तऽ कतेक जागरूक छै आदमी कतेक जागरूक छै बट हमर मैथिली भाषा पिछड़ल जाइ छै कहीँ ने कहीँ आदमीके चक्करमे कहीँ ने कहीँ एकरा हम ठीक ढङ्ग सँ प्रचार प्रसार नहि नहि कऽ पाबै छी ताहिके चक्करमे कोनो आदमी यदि किछो दिनोके लेल बाहर जाइ छथिन तऽ ओ हिन्दी इंग्लिशमे आबि कऽ गामो पर बतियात अपन मैथिली भाषाके कोनो ओ महत्व नहि दै छथिन तऽ हम मिडिआके माध्यमसँ हमर अपन मैथिली भाषाके सेहो परचार हेबाके चाही हम भारत सरकार या बिहार सरकार सॅं एगो ई निवेदन सेहो करै छियनि जेना हम भोजपुरी के एगो चैनल मैथिली चैनल देल गेल छनि आ अलग अलग प्रकारके सब भाषाके एगो चैनल देल गेल छनि वएह प्रकारसँ हमर एगो मैथिलियो भाषाके चैनल होयबाक चाही जाहि सँ हमर अपन मैथिली भाषामे लोकके अधिक प्रिय भाषा जे छथि ओहिमे बात चित हो सके या कोनो समाचार या कोनो न्युज ओहिमे भऽ सकए जहाॅं तक मैथिली भाषाके बात छै तऽ हम ग्रामीण परिवेशमे क्रिकेट सब खेला सब होइ छै ओहिमे कमेण्ट्री जे होइ छनि ओ जादातर मैथिली भाषा मे कयल जाइ छै जाहिसँ मैथिली भाषा कऽ प्रचार प्रसार बहुत बढ़ियाँ होइत अइछ